औ नों जुथा फानगिरिमोन नामा आंनो सेगा जुथाखौ नांगौमोन औ बेयो आठ नाम्बारखौ नांगौमोन औ आमफ्राय बिदिनो रेड मोनब्लाबो जायो आमफ्राय ब्लेक मोनब्लाबो जायो आमफाय औ गोदान गोदान जेन'बा डिजाइन दस्रा दस्रा सौफैयाखै नामा मोजां मोजां माल हाबाखै दखानाव मानि गोदान गोदान सौफैयोब्ला गोदानखौब्लाबो लाजायोमोन आरो सेगानि अनगा औ बिदिनो औ औ जेन'बा दाबो खुलाखाना दखानफ्रा औ औ आमफ्राय बिदिनो सेगाया बेसेबां प्राइसनि हरगोन बेसेना आमफ्राय बिनि एसे मोजां दामसिननि गैया नामा सेगाया औ औ आमफ्राय एडिडासफ्रालाय बिसिबां बिसिबां दाम औ औ औ औ खारनायावनो खारनो जेनेबा माखासे सिगांनि जुथाया जिजोबबाय ना ओंखायनो गोदान बायनो बिखौनो नोंनाव सोंहरनाय जादों आरो आमफ्राय बिनि अनगा जेन'बा गोदान गोदान सौफैगोन होनदों बेफोरलाय जेन'बा दामफ्रा बेसे बेसे जागोन

औ औ औ औ

औ औ औ औ दे होनब्ला दा बेलासिआव थांगोन आं आठ नाम्बारखौ नांगौ औ औ आङो नैबे माबानिफ्राय दुइनं बालाफारानिफ्राय बुंदों

औ औ औ औ दे दे